गाॾी हलाइणु अॼुकल्ह जे ज़माने में सभिनी खे वणंदी आहे नंढे खां वठी ॿुढनि ताईं सभिनी खे गाॾी हलाइण जो शौंक़ु हूंदो आहे घणां ई माण्हू गाॾी हलाइण जी अ योगित प्रतियोगिता में बि भाॻु वठंदा आहिनि ऐं उनमें खटंदा बि आहिनि माण्हुनि खे इनामु बि मिलंदो आहे पर गाॾ ख़ाली गाॾी हलाइण सां सभु कम कोन पूरा थींदा आहिनि हिन लाइ पाण खे कुझु नियमन जो पालनि बि करिणो पवंदो आहे छो पाण नियमनि सां गॾु कोन हलंदासीं त उहो पंहिंजे लाइ नुक़सान रुपु थींदो आहे पोइ गाॾी

न घुरिजे गाॾी हलाईंदे टाइम हेलमेट पाए रखिजे त कॾहिं बि एक्सीडेंट थिए त पाण खे घटि नुक़सान थिए ॿियो त अॼुकल्ह जा माण्हू गाॾी हलाईंदे टाइम कन में हेंडस फ्री विझी गाना ॿुधंदा आहिन ऐं फोन ते बि ॻाल्हाईंदा आहिनि त ईएं न करणु घुरिजे ऐं जॾहिं सिगनल अचे त पाण खे पंहिंजी बाइक बीहारे छॾिॿी आहे ऐं ऊंधी दिशा में कॾहिं बि बाइक न हलाइजे त ज़रूरी हुजे उते बाइक जो हॉर्न वजाइजे ऐं त ॿिया माण्हू परिते थी वञनि जॾहिं बि पाण अॻिते बाइक खणी वञऊं तॾहिं हिकु नोट बुक खणी वञिजे उनमें जेके बि रस्ता अचनि पाण अॻियां वधऊं उन रस्ते ते पाण खे वारियूं शयूं लिखणियूं घुरिजनि ऐं जॾहिं पाण रस्तो भुलिजी वञऊं तॾहिं उहे पाण खे कमु ईंदियूं आहिनि उन रस्ते जो नक़्शो बि पाण खे गॾु खणी वञिबो आहे उहो पाण खे रस्तो ॻोल्हण में इलाही कमु ईंदो आहे